जे मीडिया हमर अखन जे प्रजातांत्रिक देश अछि हमर आओर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थामे मीडिया चतुर्थ स्तम्भके मान्यता देल गेल छै जाहिसँ मीडियाक रोलसँ हम अपन विभिन्न प्रकारक समस्याक हमर जे उत्पन्न होइत अछि ओकरा मीडिया प्रसारित करैत छथिन मीडियाके लोग आ ओहिसँ सरकार तक पहुँच पाबैत छै बात ओकर समाधान सेहो जे छै से होइत अछि आ तुरत ओकर जे छै से असर त्वरित एकदम जे खबर छै ओ प्रसारण भेलासँ ओकर सही समाधान सरकार समय पर उपलब्ध कराबैत छै आ हमरा सभकऽ सेहो चाही जे मीडियाकऽ जे छै से मदद करबाक चाही विभिन्न स्थितिमे मीडियाक लोक जखन हमरा लग आबय आ हमर कोनो जे छै समस्या छै ओहिमे जखन मीडियाक लोग अयथिन तऽ हुनका वास्तविकतासँ हमरा सभके परिचय करेबाक चाही जे वास्तविकता खबर की छै कोनो भी प्रकारकऽ भ्रामक जे छै सूचनाकऽ सेहो ज्यादा प्रचार प्रसार नहि करबाक चाही आ जे सत्य छै जे लोगक समस्या छै ओकरा हम मीडियाक माध्यमसँ सरकार धरि सत्ताक जे अपनेक सत्तामे जे बसिल छथिन सरकार हुनका तक इ खबर पहुँचैत छै जाहिसँ हमर असान भऽ जायए हमर अपन समस्या आओर सरकारो प्रयास करैत छथिन जे निश्चित रूपसँ जे समाधान जे छै जनताक चूँकि मीडियासँ खबर जाइत छै सगरे बुझिऔ जे एक प्रकारसँ आगि लागि जाय छै सभकऽ एकदम चर्चाक विषय बनि जैत छै

चूँकि एहिसँ सरकारकऽ से प्रभाव पड़ैत छै सरकारोकऽ जे छै मीडिया जे छै कोनो बातकऽ प्रचार प्रसार करताह बेसी तऽ ओहिसँ हमरा पर प्रभाव पड़त तऽ अपन अपनेक जे छै से ओ कहिऔ की लोकप्रियताक कारण सरकार जल्दीसँ जल्दी मीडियाक मददसँ ओहि समस्याक समाधान करबाक प्रयास करय छथि